अज्ज दिक्खो जी जम्मू च इनेक्वालिटी डिसक्रमिनेशन ते में दिक्खेआ निं ऐ बट हां लैंगुएज क्राइसिस जेह्ड़ी हैन ओह् अस लोक डोगरी बोलना अपने आप गी पसंद निं करदे साढ़ी जेह्ड़ी जैनरेशन ऐ ओह् अग्गें बच्चें गी डोगरी निं सखांदी जेह्ड़ी अग्गें जैनरेशन ऐ बस ओह् हिंदी तों इंगलिश ट्रांसफर होंदी ऐ ते डोगरी अस अपने आप गी अस प्रैजेंट गै निं करने आं कश्मीरी अपने आप गी कश्मीरी प्रैंजेंट करदे न जिन्ने जिन्ने बी लोक न ओह् अपनी अपनी लैंगुएज अपनी जिद्धर दे हैन ओह् प्रैजेंट करदे न अस लोक डोगरे होइयै बी डोगरी निं बोलदे बस अस लोक इयो अपने आप गी पिच्छें रेही जन्ने आं शर्म करने आं कि हां चार लोग बैठे दे होङन ते डोगरी निं बोलनी जी हिंदी बोल्लो जे हिंदी बोलदे आं ते इंगलिश बोल्लो लेकिन क्यों अस अपनी मदरटंग डोगरी क्यों निं सखान्ने बच्चें गी जे अस लोक निं अपने बच्चें गी सखागे ते अगली जैनरेशन कि'यां सिखग पिछले जेह्ड़े हे ओह् अच्छी डोगरी बोलदे हे अच्छा जेह्ड़े फंक्शन होंदे हे ब्याह कारज होंदे हे ओह् पूरे डोगरी सटाईल दे होंदे हे डोगरा कल्चर हा पूरा अज्ज दे टाइम बिच बस जी ब्याह शादियां होंदियां न टाइम पास बस गैदरिंग किठ्ठी कीती फंक्शन कीता ते चलो जी होई गेआ ब्याह लेकिन पैह्लें लोक जेह्ड़े हे डोगरे हे ओह् अपने बड्डे बुजुर्गें कन्नै मिलियै अपने रिती रिवाज करदे हे उ'नें गी पूरा करदे हे रिती रिवाज जो बी डोगरे दे ऐ हेडोगरी खाना डोगरा कल्चर सब उसी असें लोकें अग्गें बधाना चाहिदा जे आखदे जी खंड मीठे लोक डोगरे ते खंड मीठे लोक डोगरे गै जे डोगरी गै निं बोलङन ते डोगरी अग्गें चलनी कि'यां ऐ ते साढ़े लोकें दा फर्ज बनदा ऐ कि अस डोगरी बोलचै डोगरी अपने बच्चें गी सखाचै ताकि साढ़े बच्चे अगली जैनरेशन जेह्ड़ी आई ऐ ओह् डोगरी गी अग्गें फार्वड़ करै अग्गें पजाए डोगरी जेह्ड़ी लैंगुएज ऐ ओह् बी जिन्नियां लैंगुएजां न ओह्दे बिच ऐड होऐ ताकि डोगरी चलदी र'वै कंटिन्यू र'वै